जय झूलेलाल भाउ भाउ मूंखे न घुमणो आहे सिद्धी विनायक मंदरु महालक्ष्मी मंदरु ऐं ॿियो कहिड़ो मंदरु आहे भाउ असां पाण में टे जणा आहियूं तव्हां घणो वठंदव मां उल्हासनगर में मूंखे हिकु ॾींहं में सभु घुमणो आहे सभु थी वञे टई मंदर ॿुधो ॿुधो ॿुधो ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो मूंखे न गाॾी बिहारिजो किथे खाइण पीअण लाइ बि किथे तव्हां खे जी सुची होटल वग़ैरह तव्हां खे ख़बर हुजे हा मतिलबु तव्हां जी हिसाब सां पंहिंजे हिसाब सां तव्हां असांखे घुमाईंदा अचिजो अलॻि अलॻि जॻहि ते ऐं बिहारींदा बि अचिजो की कंहिंमहिल किथे असांखे वॉशरूम वञिणो आहे या छा हुन हिसाब सां टिन्हिनि जॻहियुनि टिन्हिनि जॻहियुनि ते जी टिन्हिनि जॻहियुनि ते ॿीहारिजो ऐं बाक़ी फिर इहो भाड़ो तव्हां पंहिंजे हिसाब सां ॿुधाइजो पंहिंजो ई सम्झी करे सिंधी सिंधी सां घणो छा ई वठंदो ठीकु आहे हा हा हा ॿुधो ॿुधो सुबुहु घणे बजे ईंदव वठणु ठीकु आहे बाक़ी सुभाणे अची वञिजो तव्हां असां सुभाणे ई हलंदासीं सुभाणे सुबुहु सते बजे तव्हां अची वञिजो असां रेडी रहंदासीं हा मां तव्हां खे व्हाट्सअप ते मोकिले थी छॾियांव भाउ जय झूलेलाल